आं नोंथांमोननि रेस्टुरेन्टआव मोनसे अर्डार हरदोंमोन बेदरनि नाथाय नोंथां मोनहा बेखौ हरालासिनो बेलेकसो हरबाय पनिरसो हरबाय आमफ्राय दा आं मा खालामनांगौ बेखौ आंनो बे अर्डारखौ एक्सचेन्स खालामनानै बेलेक अर्डार हर बेलेक बुस्थु मानि बेखौनो बेदरखौ हरफिनदो अमफ्राय आङो बे बेलेक अर्डार होनायनि पेमेन्टखौथ' होफिननाय नंला